नमस्कार आप किस पर लोन लेना चाहते हैं जी गोल्ड लोन हो जाएगा आप रहने वाले कहाँ के हैं ठीक है यहाँ पे ब्रांच में आ जाओ और हम आपको सारी डिटेल बता देंगे और अभी मैं आपको फोन पे बता दे दे रहा हूं डोकोमेंट्स आपको चाहिए आधार कार्ड पेन कार्ड पाँच फोटो और पाँच ब्लैंक चैक पासबुक भी तो होगी आपके पास पासबुक है और गारंटर गारंटर के पास होंगे चेक अगर कोई अन्य जैसे कोई गवर्मेंट कर्मचारी नहीं है तो उसके तो चैक लग जाएंगे और अगर आप गवर्मेंट कर्मचारी लेना चाहते हैं तो उनके चेक की जरूरत नहीं केवल उसका आधार से कम चल जाएगा हाँ और उनके और उनका वो भी चाहिएगा वो जो उनके जो वेतन का वो आता है सोलह नंबर फॉर्म उनका वो चाहिएगा लोन हम आपको दूसरे दिन दे देंगे ब्याज होगा साहब लोन ये गोल्ड लोन तो का बारह परसेंट उसकी वो किस्त की वन परसेंट पेनल्टी लगती है हाँ जो भी किस्त होगी जैसे आपको पाँच हजार किस्त होगी तो पाँच हजार की एक परसेंट पेनल्टी पचास रुपए हो गई और तीन किस्त तो आप कोई तकादा नही होगा तीन महीने तक नहीं वो लास्ट में फायदा हो जाएगा अगर आप जैसे दोनों के ऊपर है छोड़ो मत आप लगातार रखो तो जो लास्ट किस्त होगी हम आपको उसमें फायदा कर देंगे सिक्योरिटी ये होगी साहब आपके सामने ही हम आपके गोल्ड को पेक करेंगे आपके सामने वीडियो बनायेंगे गोल्ड की ओर आपके सामने उसका जो पर्ची होगी तौल होगी गोल्ड की उसकी पर्ची बनवाएंगे उसकी एक कॉपी हमारे पास रहेगी एक आपके पास रहेगी और आप अपने मोबाइल में फोटो खींच लीजिए सिक्योरिटी के तौर पर और आपकी किस्त पूरी हो जाए और आप गोल्ड लेने आए अपने वापस तो फिर तौल करा लीजिए हमारे सामने और अपनी पर्ची को ले आओ वैसे वगैर पर्ची के हम आपको गोल्ड देंगे नहीं वो पर्ची आपको संभाल के रखनी पड़ेगी और दोनों से तौल मिला लेना आपका हो जाएगा हाँ हमारे पास मिनिमम अड़तालिस किस्त बनती है यानी कि चार साल और आपके तीन साल के बोल रहे हैं तीन साल का हो जाएगा आप दो साल में फ्री करोगे तो आपका ब्याज दो साल का ही लगेगा तीन साल का नहीं लगेगा

हाँ आप आ जाओ दस बजे के बाद कभी भी मैं ब्रांच में ही मिलूंगा और आप अपने पूरे डॉकोमेंट्स को ले आओ और गोल्ड को भी साथ ले आना और हम आपकी पर्ची बनवा देंगे और आपका काम हो जाएगा आपको इतनी जरूरत है तो हम आपको कैश दे देंगे आपका अकाउंट होगा इस बैंक में तो आपको हाँ तो हम आपके खाते में ट्रांसफर कर देंगे हाथों हाथ और आप पैसे निकाल लेना नहीं नहीं चेक द्वारा नहीं देंगे हम अपने पूरे पैसे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और आप वो लेके अपने पूरे पैसे को निकाल लेना ठीक है तो आप आ जाओ स्वागत है आपका कभी भी आ जाओ दस बजे के बाद धन्यवाद